हमरा ओतऽ ने पालतू जानवरमे गाइ होइ छै एकटा मतलब गाइके मतलब ओइसे ही बहुत योगदान होइ छै हमरा बहुत लाभ हैत गाइके अथी पाललहुँ आओर तऽ ओहिसँ अहाँके मतलब जेना आगू बाजूमे अहाँके घाससब भऽ जाइ छै तऽ मतलब ओकरा काटिके अहाँ ओकरा खुआ सकै छिए तऽ अहाँके ओ साफो सुथरा रहल फेर ओकर गोबर भऽ गेल तऽ अहाँके मतलब ओकर गोबर जेना अहाँ मतलब खादमे उपयोग भऽ गेल अहाँके जलावनमे अहाँ उपयोग कऽ सकै छी ओकराबाद भऽ गेल अहाँके बछ मतलब जहन ओ पैघ होइ छै तऽ अहाँके मतलब ओ भावना बहुत बुझै छै एक दोसराके आओर ओकरबाद अहाँ जे ओकर मतलब अथी करबै ने ओकर दूध जेना ओ देत अहाँके बच्चा भेलाके बाद तऽ ओ दूध जे होइ छै बाहरमे जाएब तऽ अहाँके साठि रुपैआ सत्तरि रुपैआ लीटर देत दूध आओर सेहोमे मिलाएल रहै छै बहुत किछु ओ प्योर अहाँके देत नहि अप्पन गाइके दूध रहत तऽ ओ बेसी यूजफुल होइ छै हमरा हिसाबसँ आओर फेर ओकर बच्चा भेल तऽ अहाँके आगू या तऽ बछड़ा या किछु आओर भेल तऽ बछड़ा भेल तऽ अहाँके खेती करैमे यूज भऽ गेल अहाँके आओर फेर जेना जेना बाछी भेल तऽ ओ अहाँके आगू गाइके या फेर दूध तूधके ओ स्रोत भऽ जाइ छै तऽ ओ पालतू जानवर गाइ माता छै